नमस्ते मैडम जी मैडम जी तुस इलैक्ट्रिशयन कोला बोल्ला नै मैडम ओह् स्हानू बत्ती दा कनेक्शन चाहिदा ऐ

ठीक ऐ तुस किन्ने बजे धोड़ी आह्गे फिर ठीक ऐ कोई गल्ल निं में आपें होई आनी आं में तारां बी लेई आह्गी पर तुस आई जायो ठीक ऐ चेते कन्नै बत्ती लाई ओड़ेओ कनेक्शन लाई ओड़ेओ साढ़ा ठीक ऐ ठीक ऐ